जी आप फोन आपने फोन किया फोन किया तो मैं आपको मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सैमसंग गैलेक्सी कौन सा सैमसंग गैलेक्सी एस टेन एस टेन लाइट

हाँ तो तब वो आ सकता है आपको बीस हजार प्लस ना तो वो आ जाएगा उसका उसका फंक्सन आप मतलब फ़ोन देखे हैं क्या उसका फंक्सन उसका फंक्सन हो जाएगा आपको मतलब अ अस्सी वाट का एक चार्जर मिलेगा और उसका चार्जिंग पावर भी अच्छा पाँच हजार एम एच बैटरी है उसका और फिर कैमड़ा भी बहुत अच्छा है चौंसठ के मेगापिक्सल कैमरा हो जाएगा स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा एक सौ अट्ठाईस जी बी है चौंसठ जी बी रेम है रोम हो जाएगा और हैंग नहीं करेगा सैमसंग का फ़ोन है तो हैंग कैसे करेगा लेटेस्ट अभी वही आया है और अच्छा है कम दाम में उतना सही है वो आपको पड़ जाएगा पचीस हजार में इक्कीस तक में आपको आ जाएगा सैमसंग का ही फ़ोन लेना है कि अब दूसरा कोई चलेगा सैमसंग का और दूसरा फ़ोन भी है उसमें भी ऐसा ही अस्टोरेज मिलेगा बस चार्जर जो है आपको थोड़ा कम वाट का मिलेगा तैतीस वाट का उसका चार्जिंग पावर पाँच हजार एम एच होगा कैमड़ा थोड़ा कम होगा और फिर स्टोड़ेज भी थोड़ा कम होगा यही सब हो एस्टोरेज उसका मात्र अथी चौंसठ होगा बस चौंसठ जी बी कि बाकी बात है कि मतलब हैंग नहीं करेगा फ़ोन सैमसंग का है तो वो तो जानते ही हैं सैमसंग का फ़ोन नहीं करता है जल्दी हैंग और वन प्लस भी आपका चल जाएगा तब वन प्लस कौन सा लेना है वन प्लस अगर नॉर लीजिएगा तो वो आ जाएगा आपको बीस हजार के अंडर लेकिन उससे ज्यादा वन प्लस लीजिएगा तो वो आएगा आपको पचीस हजार उस हाँ तो पचीस हजार में वो आ जाएगा उसका अच्छा है उसका कैमड़ा बहुत अच्छा है और मैनली उसका कैमड़ा ही और उसका लुक भी बहुत अच्छा है फ़ोन का सबको बहुत पसंद आता है उसका लुक और उसका एस्टोड़ेज उसका भी एक सौ अट्ठाईस है और फ़ोन जल्दी हैंग नहीं करेगा फोन हैंग भी नहीं करेगा उसमें भी आपको चार्जर मिल जाएगा एट्टी वाट का और उसका चार्जिंग पावड़ छ हजार एम एच है बहुत ही अच्छा बहुत ही देर चलेगा और स्क्रीन डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है डिस्प्ले काफ़ी खतरनाक हो फ़ोन एकदम लम्बा चौड़ा और गेमिंग के लिए बहुत सही फ़ोन है हूं तो ये आपको पचीस हजार तक मिलेगा पचीस हजार में ही मिलेगा तो तो आपको कौन सा लेना है वन प्लस का या सैमसंग का ठीक है तो वन प्लस का आपको लेना है आप आ जाइएगा ए आधे घंटा में दुकान पर ही आ जाइएगा ठीक